हाँ बिजली का उपयोग हर चीजों में किया जाता है नाम देश में वो खेती में पानी की आवश्यकता है मड़ाई की आवश्यकता है और कटाई की भी आवश्यकता पड़ती है बिजली द्वारा होता है और खेती में और पानी भी जरूरी है खेती के लिए और घर में बिजली जलाने के लिए भी आवश्यकता है पंखा चलाने के लिए भी आवश्यकता है खेती में या घर पर भी और काम किया जाता है बिजली से जैसे कि मशीन भी चलाई जाती है मड़ाई भी की जाती है हाँ और इससे लोग धंधा भी करते हैं बिजली से बिजली से बहुत से काम किए जाते हैं बिजली में हर काम में उपयोग इस समय किया जाता है गाँव देश में अगर बिजली नहीं रहती है तो हर काम बंद हो जाता है इसलिए बिजली के लिए बहुत जरूरी आवश्यकता है क्योंकि अब तेल वेल मिलता नहीं इसीलिए बिजली पर ही निर्भर हैं लोग बिजली का उपयोग जरूरी हर जगह पर किया जाता है हर चीजों में